माबाहाय खुदाल एसे लासैहाय रायज्लायनसै आङो फैसा थाखानि खोथा नालाय फैसानि खोथा उफाय गैया एसे जगार खालायनानै हरदो आगै दे आङो मैसौफोखोनो फानसैहाय जेबो गैया नालाय गयफ्राबो फाननानै जाजोबबाय हनै फैसाफ्रानो माथो फैसायानो थोआ बेमारफ्रानो थांबायब्ला एसे नायथनसै बांगालफोरखौ दाम बेसां होयो सोंनोसै जायखिजाया जासिब्लाबो ओं एसे नांगौ जानायाव हैनाय जाबाय आरो लाजिया फांजिया लाजिब्लाबोथ' जालाना ओं नांथारगौ नालाय नांगौआव बियाब्लाबो उफाय गैया नांगौ जानायाव लाजिनानै जाला नंगौना नङा

दे एसे आं नोंनो जुमायखोनो कवाटार मोनसे होग्रोग्रोन हाय

सोरनावबाफोर नागिरनानै जागोनना जाया कवाटार मोनसेया जानाय नङा दां दे जागोनब्लाथ' मोजाङानो जाबाय बे गथ'आलाय अबाव थांलियखो बाल बारि बागाननिबो खोथा रायज्लायबाय बायदिसिनानि खोथा रायज्लायबाय मा रायज्लायबावगोन दालाय जोंलाय बे गथ'आ फैगौ र' दे नों बेब'स्था खालामब्लानो जाबाय दे सोलायनो मोना आरो सोलायलाय नाङा बुंखाबाय दे दे गाबोन थांगोन आङो फुङाव नोंसिनाव खैथासोआव थांगोन नोंलाय दसथा नङाब्लाथ' खुलिया दसथायाव लायदो ओमफ्राय आङो बार'थासोफ्राव थांनोसै आरो नोंसिनाव ओं ओं दे होननानै सोलायनो मोननाय नङादे आरो अबा नोङो हाबखुमानानै थाबा गैला आंहा आनदायबाय दे दे होमब्लालाय दे